आंथ' गांसे बिजाबखौ फोजोबनो थाखाय बेबायदि सम गैया माने फिक्स सम गैया आरो मालाबा मास मोनसेबो लानो हानाय मबा सप्ता मोनसेबो लानो हानाय बिदिनो आरो आंहा बिबादि फरायनायनि बा घन्टा घन्टा जिरायनायनि आङो फरायबाय थानो हानाय आंहा केपासिटि गैया आरो दानारि नङाबा सप्ता सप्तायारि तारगेट बेफोरबायदिथ' जेबो गैया आङो जा सम मोनो बेबायदिनो गेजेर गेजेर फरायलाङो